بچپن میں ویسے تو مجھے کچھ بنانا نہیں آتا تھا لیکن ایک ڈش میں نے ہمیشہ سے اپنی ماں کو بناتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ ہے بیسن کا چیلا جس کو میں بچپن سے کھاتی بھی تھی اور اپنی ماں کو بناتے ہوئے دیکھتی بھی تھی جس سے کہ میں جس سے کہ مجھے وہ خود بخود بنانا آ جائے اور وہ ڈش مجھے آج بھی بہت اچھی لگتی ہے خاص طور پر جب میری ماں اس ڈش کو تیّار کرتی ہے تو اس کا ذائقہ بہت ہی زیادہ لذیذ ہوتا ہے اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے اس میں کچھ زیادہ چیزیں نہیں لگتیں بنانے میں مجھے ایسا کرنے کے لیے اس چیز نے متاثر کیا ہے کہ مجھے اس طرح کی چیزیں کھانے کا شوق بہت زیادہ تھا اور جب بھی مجھے بھوک لگتی تھی تو میری ماں بڑی آسانی سے آسانی کے ساتھ اور بہت جلدی سے میرے لیے اس ڈش کو تیار کر دیتی تھی جس کو میں بڑے شوق سے کھا لیتی تھی تقریباً میرے گھر کے سبھی لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہے آج بھی جب میرے گھر میں یہ ڈش تیار ہوتی ہے تو ہم سب لوگ بہت شوق سے اسے کھاتے ہیں